जारिमिना गोदो गोदाय एसामिस रावै दंमोन नाथाय दा जोङो फरायनानै मिथिनो मोनदों बर' बर'आ गोदो मोनथायखामोन किन्तु जोंनिया जायाखै बानायनो रोङाखौ दा देभलप जाबोबाय बे हिसाबै जों दा बर' रावखौ बर' रावजोंनो जों जाहाथे जारिमिन मख'नो हायो जेनेबा बिदि राम बा श्रि क्रिष्ण' बा हयथ' महाभारत गिदिर गिदिर दङ बेफोरखौ जाहाथे जोङो बर' रावै लिरनानै फरायनो हायो मिथिनो हायो